ओ कपड़ा ओ छलै स्वेट शर्ट तऽ बहुत नीक लेकिन ओकर पहिरलाक बाद ओकरा ओकर रङ्गो उड़यके समस्या भऽ गेलैए जेना जाड़के कपड़ा रहैत छै ओकरा अगर गरम पानिमे देलियै ओहिसँ ओकर रङ्ग उड़ि गेलै ओ कलर ओकर डिस्कलर भऽ गेलै आओर रउद तउदमे ठण्डामे तऽ रउदमे लोक सुखेबे करतै ओहूसँ ओकर कलर उड़ि गेलै ताहिसँ ओकर क्वालिटी हमरा किछु डाउटफुल लागि रहल अइ मतलब गलत लागि रहल अइ सएह